ہیلتھ کیئر پتہ لگانے کے لیے علاقے میں سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے گھر جائیں گھر جا جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں کسی کو یہ کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے کسی کو بیماری ہے یا نہیں ہے اور اس بیماری سے ان کو کوئی کہ ان کے خاندان میں تو نہیں ہے اور بہت چیزیں ہیں اس میں کہ اس طریقے سے ان کو پتہ لگ جائے اور وہاں کے لوگ ہمیں اچھے سے بتا بھی دیں گے کہ ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اور وہ ساتھ بھی دیں گے ایسا گائڈ کرنے کے لیے کوئی آپ کو علاقے کے ہر کوئی بندہ بھی مل جائے گا کہ آپ کو گائڈ کر دے گا کہ بھائی چلو میں آپ کے ساتھ کرا دیتا ہوں تو اس طرح ہم ان سے ڈاٹا کلکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں سب خیریت ہیں ٹھیک ہیں یا کسی کو بیماری ہے تو ان کا علاج ہو سکے اس طرح وہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں